हैलो जी तुस ट्रैवल एजेंसी चा बोल्ला दे ओ इत्थें कोई कश जगह ऐ कोई घुम्मनै आह्ली दस्सो आं अच्छा ठीक ऐ दरअसल मिगी पता निं हा ना ते पुच्छनी आं फोन करियै ठीक